गांवगिरें म्हणजे आमचें मूळ जें कडेन मातये बरोबर आमी जुळटात आनी माती आमकां खूब गजाली शिकयता ती म्हणटा सगल्यान पयलीं जी आसा गांवान जेन्ना आमी रावता तेन्ना चड व्हडल्यो फॅसिलिटीज आमकां आसना ताका लागून चडशे मोजके भुरगे पांयांनीच खेळटात तो आसूं क्रिकेट ते आशू फुटबॉल या धावपाचो खेळ आसुनी हाका लागून पांयान खेळून तांचे पांये घट मूट जातात तांचे मसल जे आसा हे खुबूच काम करून खेळून आनी धांवून खट जातात त्याच बरोबर स्टॅमिना सो जाल्यार पळोवपाची गजाल ना स्टॅमिना तांचो भरपूर आसता कित्याक तर बरें खाणें खातात हाका लागून धांवाप आसता हाका लागून स्टॅमिना जो आसा हो बऱ्या पद्दतीन तांचो बिल्ड जाता त्याच बरोबर बोडी बोडी तयार करपाक तांकां जिमान या आटिफिशल गजाली घेवन बिल्ड करपाची गरज पडणा तें हें उकलप तें उकलप फातर उकलप हातुंतल्यानूच तांची बोडी बऱ्या पद्दतीन बिल्ड जाता वेग वेगळे वेगळे गजाली म्हणजे जे न्हांवपाक जेन्ना वयता तेन्ना स्विमींग पूल गरज ना दर्या लागीं आसता दर्या न्हंयान उडकी मारून ते पेंवपाक शिकतात हाका लागून अश्यो वेगळ्यो वेगळ्यो गजाली गांवगिऱ्या गांवान रावन आमी शिकूं येता